ताई आमी कॅब बूक केल्ली जालें आतां अर्दवर सुमार बूक केल्ली तेन्ना एक धा मिणटाची वाट दाखयताली धा मिणटां भितर तुमी पावतले अशें आमकां सांगताले ऍपाचेर दिसतालें तुमी पावूंक ना म्हणून कॉल केल्लो हांवें विचारपा खातीर हय हय हय म्हापसा वचपा खातीरूच आसा ती कितलो टायम लागतलो तुमकां काय तुमी सद्या आनी दुसऱ्या ड्रॉपा खातीर आसात हय हय हय हय ना अर्द वर जालें म्हणून परत परत कॉल करताले आमी मात्शे बेगीन येवपाक ट्राय करात बरें बरें हय बस स्टॉपाच्या आयल्यानूच आसा पळय तें घर हय सामकें बरें